समाज समाज म्हटलो की सगळो आमचो भितर लोक आयलो समाजांत अशे बरे गजाली आसा आनी वायटूय गजाली आसा बरे गजाली जे समाजांत ब आमच्या बरेंच घडटा तशेंच वायटूय गजाली घडटा वायट गजाली म्हणजे कितें तर लोक कशे थोडे जे लोक आसा ते बरे एकामेकांक मेळून मिसळून रातात रावतात पण थोडे जे लोक आसा ते कितें जाता तर मेळून मिसळून अशे रावना ताका लागून तांच्या भितर चीड निर्माण एक जाता हा तातोर हें जाता तशेंच आतां आमी म्हणटा रिलिजन म्हणटा तातुरूय मतभेद जातात आनी तेतुरसुनूय एक मतभेद आमकां निर्माण जाल्लो दिसता तर हे गजाली आसा तेतूर आमकां मणजे हें चड एक फोकस करपाक जाय सगळे जे लोक आसा आमच्या समाजांत ते बरे मेळून मिसळून रावपाक जाय